नमस्ते मुंहिंजो नालो स्वीटी आहे ऐं मां तव्हांजे अवंतिका गैस एजेंसी मां हिकु गैस सिलेंडर बुक करायो हुओ पर छा करे त मुंहिंजो काल्ह जनमॾिण हुओ ऐं तॾहिं मुंहिंजी स तमामु साहिड़ियूं मूंसां गॾु जनमॾिणु मल्हाइण आई हुयूं तमामु मुंहिंजी साहिड़ियुनि मूंखे तमामु तरीक़े जा तुहिफ़ा ॾिना ऐं हुन मां मुंहिंजी हिकिड़ी प्यारी साहिड़ीअ मूंखे गैस सिलेंडर सूखिड़ीअ में ॾिनो हिन करे मां तव्हांखे इहो थी चवणु चाहियां की जेको मां तव्हां वटि पहिरीं गैस सिलेंडर बुक करायो हुओ हुन जी ज़रूरतु मूंखे हाणे कोन्हे छा करे त मूं वटि ॿ गैस सिलेंडर थी विया थी विया आहिनि ऐं मूंखे हाणे मां हेतिरा गैस सिलेंडर छा कंदमि हिन करे मूंखे हाणे पहिरीं वारो गैस सिलेंडर जेको मां तव्हां वटि बुक करायो हुओ हुन खे ख़ारिज़ु थी कराइण चाहियां तव्हांखां ॾाढी वॾी गुज़ारिश आहे मुंहिंजी की तव्हां हुन खे रद करे लाहियो